हाँ नमस्ते नमस्ते बोलिए अच्छा अच्छा हाँ हाँ पूनम साड़ी वाली साड़ी साड़ी वाली दुकान से ही बोल रहे हैं बताइए कौन कौन सी साड़ी चहिए आपको हाँ हाँ बनारसी साड़ी है अरे बनारसी साड़ी में कई साड़ी हैं आप बोलिए सिंपल साड़ी भी मिल जाएँगी आपको मतलब कढ़ाईदार भी मिल जाएंगी आपको क्या बोलते हैं चुनरी वाली भी मिल जाएंगी आपको बताइए किस में की चाहिए अरे मतलब की जो रेट में चाहिए सब में मिल जाएगा मतलब चार सौ में मिल जाएगा तीन सौ में भी मिल जाएगा पंद्रह सौ में भी मिल जाएगा आपको दो हज़ार में भी मिल जाएगा आपको जो रेट में चाहिए सब में मिल जाएगा हाँ हाँ क्या चीज़ क्या वो भी क्या बोलते है कि आपको मिलेंगी की पंद्रह सौ के लमसम तक पंद्रह सौ अगर आप उससे कम रेट में आती हैं तो थोड़ा सा मतलब की काढ़ा कढ़ाई कम रहेगा तो आपको पाँच छह सौ में मिलेगा कढ़ाई आपको वो ही पंद्रह सौ के ऊपर ही जाएगी पंद्रह सौ चौदह सौ ऐसे ही बीच में रहेगी हाँ और भी आपको बीच में मिलती रहेगी ठीक है और अगर आप सिम्पल साड़ी लेना चाहती है तो आप मतलब दो सौ तीन सौ में अगर बिल्कुल सिम्पल लेना चाहती है तो उसमें भी मिल सकती है

कौन सी हाँ हाँ तो उसमें भी आपको वही क्या है कि चौदह सौ बारह सौ के अंदर अंदर मिलेगा हाँ कॉटन वाली में आपको मतलब कि अगर सिम्पल आप कॉटन लेती हैं तो दो दो ढाई सौ में मिलेगी हाँ हाँ कढ़ाई वाली आपको कढ़ाई कढ़ाई वाली में आपको यही आठ सौ नौ में मिलेगा सिल्वर वाली में हाँ क्या चीज़ सिम्पल में आपको पाँच सौ रुपये में साढ़े चार सौ के बीच में मिलेगी

हाँ हाँ बोलिए बोलिए बनारसी वाले में आपको वही सात सौ आठ सौ के बीच में आएगी सिल्वर वाली में हाँ हाँ हाँ तो उसमें भी आपको मिल जाएगा

हाँ हाँ हाँ जो भी होगा उसमें भी

हाँ हाँ और कुछ चाहिए आपको